नृत्य के बारे में सब से ग़लत धारना ये है लोगों उनके नज़रिए मैं बताऊँ तो लोग इसे है ना मेरे हिसाब से तो नृत्य के बारे में ग़लत धारणा है नहीं कोई बस ये है कि लोग आज कल बहुत मज़ाक उड़ बनाते हैं उसका इमोशनली डांस अगर कोई कर रहा है नृत्य अगर कोई कर रहा है तो वो उसके लिए एक भावनात्मक मतलब भावना है वो अपने मतलब भावुक हो के भी कोई करता है नृत्य कोई अगर जैसे आज कल देखा जाए तो कुचिपुड़ी मतलब ऐसे केरल ये सब मतलब डांस बहुत विकसित हो रहें हैं मतलब बहुत अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं अपन को पता चलता है कल्चर्स के बारे में नृत्य के ज़रिए बट लोग क्या ग़लत धारणा बनाते हैं डांस को ऐसे नॉर्मली ले लेते हैं और मज़ाक उड़ाते हैं उनकी भावनाओं का भी मज़ाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो डांस करने वाले अरे ये तो ये हैं अरे एसे इनको तो कुछ काम ही नहीं है हर कहीं डांस कर अरे लेकिन डांस भी तो एक कला है ना लोग उसका मतलब मज़ाक क्यों बनाते हैं लोग उसके बारे में ग़लत धारणा क्यों बनाते हैं उसको पॉज़िटिव वे में भी तो ले सकते हैं ना ज़रूरी नहीं है सब को डांस करना आता हो लेकिन जिन को आ रहा है तो आप अगर लोग जो धारणा बनाते हैं ना वो ये लोग वही धारणा बनाते जिन को ख़ुद तो डांस करना आता नहीं है लेकिन हाँ दूसरों के बारे में ज़रूर ग़लत बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं